हमरा आरके गाँवमे बहुत कलाके है रेट चलि अयलय यऽ एना की नेना की सिलाइ मशीन रहय छै मशीनमे कपड़ा लए कऽ सीयै छै बच्चा सबके सीयै छै छोटा छोटा मतलब बच्चा सबके सीयै छै ओइ सबमे रोजी रोटी अपन मतलब चला सकय छै आओर जे अपनो अपना अपना भी कपड़ा सी लेलक बच्चा सबके भी सी दे के दए देलक मने अथीके अपन पिन्हलक आब मतलब जे रोजी रोटी चला सकय छै मशीन लए कऽ औरो मशीने मशीन जे लए लेलकय सिलाइ मशीन लेलकय यऽ सिलाइ मशीन लए लेलकय यऽ अपन सीयै छै फाड़य छै रोजी रोटी चलबय छै मतलब अलमना लागल रहय छै कोइ काम धन्धा जे रहय छै तऽ अपने कए लै छै वएह सब मतलब करते रहय छै औरो ईके हमरा आरके गाँममे मतलब ईसब बनय छै अगरबत्ती बनय छै मतलब कोनो चीज सरेर आरके गाछ होइ छै मतलब धूप जलय नहि छै ओसब मतलब सब चीज उपयोग होइ छै हमरा आरके गाँवमे ईसब हरेक चीज बनबय छै अपने से बना लै लए कहय छियै आओर बेचय लऽ मतलब टाइम पास भी भए जाइ छै रोजी चलय छै ईसब करय छै अगरबत्तीये बनबय छै कोइ मशीने चलबय छै कोइ किछु मतलब करय छै किछु ने किछु करय छै अपन टाइम टाइम पास करय छै सिलाइमे यए मशीन चलबय छै बच्चा सबके कपड़ा लत्ता सीयै छै अपना सी लै छै परिवारके सी लै छै मने की जे सीयै छै ओने सुइटरे आर बनबय छै बजारमे ई बिकय छै तऽ उ दूद लए पड़य छै आओर अपना घरोली बिन लै छै मतलब मजगूत रहय छै तऽ किछु दिन पिन्हय छै बजारके जे रहय छै बनौरी बनौरी रहय छै की मतलब उ नहि खरीदै छै जकरा आबय छै बनबय लए मतलब अपने हाथसँ बना लै छै जकरा अबय छै आओर जकरा नहि आबय छै तऽ उ तऽ खरीदके पहिनय छै ने हमरा आरके सबके आबय छै तऽ हमरा आरके मतलब अपनेसँ बैठल रहय छियै बैठय छियै मतलब बनबैत रहय छी बनबैत रहय छियै सुइटरे बना लेलहुँ की उ कोनो मफलर लोफलर बनैलू टोपी आर बनैलू अइसब मतलब बनबै छियै हमराआरके इसब आबै छै बनबैलए मशीने आरमे जे सीयै फाड़य छियै कपड़े लत्ता जे सीयै छियै कोनो मतलब छोटा छोटा बच्चाके पैंट आर बनैलहुँ ई बनाउ कपड़ा लए कऽ सिलाइ फड़ाइ कए कऽ मतलब सब कुछो सीखय छियै बनबय छियै कोइ मतलब सीखल भी छै पहिने सीखल छै ओकरा सीखा भी दै छियै आओर जकरा सीखल छै आबै छै सीयै फाड़ै छै जकरा नहि आबय छै उ जाइ छै तऽ बैठै छै कुछ देर तऽ देक्खय छै ओकरा बताइयो लए कहय छियै बताइयो दै छै तऽ दिमाग लगबय छै मतलब सीख जाइ छै तऽ सिलाइ फराइ करय छै तऽ अपन मतलब गुजारा ओइसेँ चलय छै हमरा आरके गाँवमे मतलब हरेक चीज के ई कला जे अयलइए तब सबकुछो करय छै मशीन तशीन मतलब अगरबत्ती आर उसब हरेक चीज बनबय छै आबय छै बनाके बेचय छै हरेक चीज बनय छै